हैल्लो हां जी मैं तुसें लकड़ी लेई पुच्छेआ हा तुसैं मी लकड़ी लेई पुच्छेआ अहैं तुसैं लकड़ी लैनी आऊं तुसैं आक्खेआं हा नी अहैं लकड़ी लैनी असैं सर्दियें दिन आइये ते ओ तुसें सर्दियें वास्तै लकड़ियां चाहिदियां होंदियां हत्थ हुत्थ सेकने वास्तै अग्ग बालने वास्तै हां हैन तुस हां तुसैं आक्खेया उसदिन अहैं कि होंगङ ते सनायो मैं तां अज्ज फोन कीत्ता कि आई दियां लकड़ियां और ते तुसैं केह्ड़ियां लकड़ियां लैनियां केह्ड़े किस्म दियां बड़ी किस्म दे लकड़ियां न हां ठीक ऐ फ्ही तुसें केह् देदार दी खरी ऐ फ्ही ओह् तुस किन्नी चाहिदियां लकड़ियां तुस फ्ही आक्खेया शैल गड्डे चाहिदे तुसें साढ़े कोल बथ्हेरियां न साढ़ा हू'न गै माल पुआया नमां नमां हां सनाओ तुसैं किन्नियां लैनियां गड्डी हारियां ठीक ऐ गड्डी हारियां ते फ्ही तुसैं पैसे माल रोकड़ा ठीक ऐ फ्ही किन्ना तुसैं अपने कशा किन्ना देना फ्ही सनाओ फ्ही अस अपना वी सनानेआं रेट असैं लैना अगर तुसैं लैनी होगङ त्रै चार गड्डे लैने होगङ लकड़ियें दे ते ओह् बिकने सट्ठ सत्तर ज्हारे दे तुस पता ते ऐ अज्जकल मैहंगियां होइयां लकड़ियां देआर लकड़ी सबने कोला मैहंगी ऐ हैल्लो सेइये तुस तुस सनाओ हां तुस ठीक फ्ही सट्ठ सत्तर ज्हार रपेया थोआड़े वास्तै तुसैं मी आक्खेया अहैं फोन करयो ते मैं कल शाम्मी वेल्लै हट्टी गै होना ते फ्ही तुस आई जायो दिक्खी लैयो लकड़ियां ते कन्नै दिक्खी बी लैयो ते कन्नै पैसे बी देइड़ेओ हां ते अस घर गै पजाऊड़गे गड्डी बी साढ़ी अपनी ऐ छड़ा लद्दनी ते तुसैं बैठियै ते तुस सिद्धा जाना घरे हां रोकड़ा लैंदे आयो ते कन्नै कोई ओ नी चलने हैन एह् नी चलना उधार उधूर नी चलना ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मैम